آج کل آج کل سب سے زیادہ استعمال استعمال سوسل میڈیا کا یوٹی یو ٹی وی کا ہوتا ہے اس سے پڑھنے پڑھنے اور اور نقسان دونوں ہی یہ استعمال کرنے والے والے کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح استعمال کرتا ہے اپنے فائدے یا نقصان کے لیے استعمال کرتا ہے ہم اپنے بارے میں بارے میں کہیں تو کہیں تو ہمیں سب سے زیادہ یو یو ٹی وی پر پڑھ پڑھائی کی چیزیں پسند ہو ہو لیکن میں یو ٹی وی سے سب سے زیادہ کھانا بنانا سیکھتی ہوں نئی نئی چیزیں نئی نئی طرح کی چیزیں چیزیں جو ہمارے سمجھ میں سمجھ سمجھ کو سمجھنے کو بتاتی ہے اور میں یو ٹی وی سے سلائی بنائی بھی کر کر سکتی ہوں سب سب سے میں نے اس ویڈیو کا استعمال کرنا شروع کیا ہے ہماری زندگی بہت آسان ہو ہو گئی ہے